मेरे बेगूसराय जिला में मनोरंजन करने के लिए बहुत स्थान है ऐसा ऐसा चीज़ है कि बहुत समय कट जाते हैं मनोरंजन हो जाता है ऐसा जैसे कि सिमरिया जाते हैं नहाने के लिए उसी में टाइम हो जाता है या जाते हैं नौलखा मंदिर उसी में देखते हैं सुनते हैं खाते हैं देखते हैं कीनते हैं उसी में समय बीत जाता है उसके बाद बेगूसराय में ऐसा चीज़ है मनोरंजन करने वाला जो जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए मॉल जाते हैं मॉल में घूमते हैं देखते हैं उसके बाद कीनते हैं उसी में मनोरंजन हो जाता है उसी में समय कट जाता है उसके बाद मंदिर है बहुत सा बेगूसराय में उसी पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं काली मंदिर है उसी में जाते हैं उसी में समय कट जाता है उसी में देखते हैं सुनते हैं उसी में समय कट जाता है उसके बाद नहीं हो पाता है तो कहीं भी देव स्थान पूजा करते हैं उसी में समय कट जाता है ऐसा नहीं है कि जो देखते हैं जैसे कि बेगूसराय में गंगा जी है तो पैदल ज जाते हैं नहाने के लिए उसी में समय कट जाता है लेकिन बेगूसराय जिला में मनोरंजन करने के लिए बहुत सा जगह है जो देखकर समय कट जाएगा मनोरंजन भी हो जाएगा ऐसा ऐसा है जगह जो घूमेंगे तो समय हो जाएगा